नमस्ते हाँ कृष्णा जी नमस्ते कैसे हैं आप अच्छा अच्छा इंश्योरेंस लेना है आप को किस का लेना है अपनी गाड़ी का या आप का खुद का मेडिकल वाला हेल्थ का चाहिए आप को अच्छा अच्छा तो अभी आप का कोई है ऐसा हेल्थ इशू जिससे मतलब आपको लगता है कि मेरा मतलब बड़ा इशू है ये जिस में ज़्यादा खर्चा आता आप को लगता कि साल भर का मेरा मतलब इतना खर्चा आएगा जिस से मेरा परिवार का खर्चा निकाल कर मतलब इतना मैं कर नहीं पाती हूँ थोड़ा मुझे आप डिटेल में बताएंगी

अच्छा अच्छा कोई नहीं तो कौन सी कंपनी का करना बजाज एलायंस का करना है कोटक महिंद्रा का करना है कि एल आई सी का करना है किस का करना है आप बताइए आप को कौन सी कंपनी पसंद है या मैं मेरे हिसाब से कर सके देखिए मैडम इसमें ऐसा है कृष्णा जी इस में देखो सब का कंपनीयां का रुल्स तो वही है लेकिन उस में छः महीने के साल भर के अलग अलग इस टर्म प्लान होते हैं उस टर्म प्लान के अंदर जैसे मान लो आप बजाज का लोंगे तो पाँच हजार रुपये साल का आएगा अगर आप कोटक का लोगे तो सात हजार आएगा और अगर आप दूसरी कंपनी किसी कंपनी का लेते हो तो उस का आप को साढ़े सात हजार रुपए आएगा इस तरह से टर्म प्लान चलते हैं जो आप का पूरा फ़ैमिली का होगा इसी के अंदर आप जैसे मान लो बीमार हो जाते हैं एक्सीडेंट हो जाता है किसी बड़ा ऑपरेशन है सर्जरी है किसी भी प्रकार का आप का मतलब चेकअप कराना है जैसे डिलीवरी हो गई इस तरह के सारे मतलब इंश्योरेंस में इन्क्लूड होते हैं जो आप के फ़ैमिली का एक पैक बन जाएगा उसमें बारह महीने तक आप उस में ये आप काम कर सकते हैं और इस में ये एक शर्त के आप को कोई बड़ी मेजर नहीं होनी चाहिए जिससे आपकी मौत वौत हो जाती तो उसका इस में नहीं मिलेगा नहीं आप को साल में एक ही बार जमा कराना है ये स्वास्थ्य बीमा है इस में महीने का नहीं होता है ये आप की जिन्दगी वाला एल आई सी वाला है ऐसा नहीं है कि आप को हर महीने देना है क्योंकि ये साल भर का होता है एक साल का जैसे आप ने एक साथ करवा लिया न जैसे मान लो ये चल रहा है जनवरी तो अगर आप ने जनवरी में करवा लिया अगले जनवरी तक इस तारीख तक आप का ये बीमा बन जाएगा इस के अंदर एक साल के अंदर आप का परिवार का कोई भी सदस्य अगर इस तरह से प्रोब्लम में आ जाता है तो हम आप को हॉस्पिटल की लिस्ट देंगे ऐसे हॉस्पिटल हमारे पास है पूरे भारत के अंदर आप कहीं पे भी करवा सकते हो तो उस की आप को हम लिस्ट दे देंगे नेट पे भी आप सर्च कर सकती हैं उस कार्ड के अंदर आपका नम्बर देंगे एक नम्बर आएगा फ़ैमिली नम्बर उस नम्बर को आप डालोंगे तो कई और कोई भी हॉस्पिटल चले जाना और वहाँ जाके अपना ट्रीटमेंट ले उस का आप का कोई पैसा नहीं मिलेगा लगेगा आप का जो उस के बिल वगैरह भी आप को सारे संभाल के रखने हैं बताने हैं हमें आप को कि ये ये हम ने ये ऑपरेशन कराया है और हमारा ये कितना खर्चा आया है पाँच हजार का एक साथ पाँच हजार आपको करवाना पड़ेगा हाँ बस उसके बाद कुछ नहीं कराना

नहीं वो स्कीम तो एक ही है लेकिन कंपनी अलग अलग नहीं नहीं बिल्कुल सेम है सेम है सेम है न मैं सारे स्कीम सारी सेम है पर इस में देखो कंपनी अलग अलग होती है न जैसे अपन एक तो कार में बैठते हैं एक बस में बैठते हैं एक ट्रक में बैठते इसी प्रकार ये कंपनीयाँ अलग अलग अपना अपना देती हैं किसी का इंटरेस्ट ज़्यादा है किसी का कम है कोई अच्छे हॉस्पिटल देती है कोई छोटे हॉस्पिटल देती है तो इस तरह से जैसे महीना साढ़े सात हजार आपको बताया है तो अस्पताल भी ए वन होंगे है ना फैस्लिटी भी उस के हिसाब से होगी मतलब कम पैसे वाले मैंने बताया तो हो सकता है वो मेट्रो सिटी में नहीं हो के छोटे शहरों में होगा तो उसमें सुविधा थोड़ा ए प्लस सुविधा नहीं मिल के आप को छोटी सुविधा मिलेगी इस तरह से बहुत बड़ा प्लान होता है सारी स्कीमें ऑपरेशन तो आप पैर का कहीं से करवाओ ऑपरेशन तो वहीं होगा लेकिन स्कीम देखो मानों आप को सिंगल रूम मिल गया बेड मिल गया आप को ए सी रूम मिल गया है न आप को अलग से नर्स मिल गई ये सारी सुविधाएँ मिलती हैं इस तरह से ये सारा प्रोग्राम ओके थैंक यू